नोंगौ फरायसालिनि गौमायाव आंङो गोबांथार बाहागो लानाय जाबाय आङो सासे फोरोंगिरि महरै गोबां समनिफ्राय फोरों फोरोंगासिनो दं दा बे फोरोंगिरि महरै जोंनि फरायसालियाव गोबांथार फरायसालि गौमा जायो दा बे फरायसालि गौमायाव जोंखौ फरायसाफ्रा गोबांथार समाव गोबां रोखोमनि खावलायनाय जायो सार मोनहा मोसानांगौ मेदाम मोनहा मोसानांगौ होननानै दा बेनि थाखायनो जोङो एबा आङो सासे मोसानायखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै आङो फरायसुलिफोरनि गेजेराव एबा फरायसुलाफोरनि गेजेराव माखासे मोसाथाव मोसानायखौ मोसानाय दिन्थिनाय जायो बा मोसानानै दिन्थिनाय जायो बे मोसानानै दिन्थिनाय समाव फरायसा एबा फरायसुलिफ्रा जोबोद दुंगा खाङो दा बेबायदिनो फोरोंगिरिया जेब्ला मोसानायखौ दिन्थियो अब्ला फरायसाफ्रा जोंनि जे सोलोंथाइ बा जोंनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ साननाय फैयो सार मोनहा बोरै सोलोङा बोरै रोंखो बेबायदि होननानै बेनिखायनो जोङो एबा आङो मोसाखांनायनि उनाव बे फरायसा फरायसुलिफोरखौ बुजायो जाहाथे नोंसोरो जों जेरै सोलोंदों बेबायदिनो सोलोङो थार असे बा गुदि सोलोंथाइखौ लायो मोसानाया देहानि थाखाय जोबोद गोनां आरो मोसानायजों लोगोसे जोङो मोसानायनि गेजेरजों गोबां रांबो आरजिनो हायो जेरैहाय नोंसोर नुनो मोनो मोसानायनि गेजेरजों गोबां थाखा आरजिदों बा रां आरजिदों जोंनि भारतआवनो जोबां गोबां मोसागिरि दं हिन्दीनि मोसागिरि बर'नि मोसागिरि दोंसे दोंनै मोसानायावनो गोबां रां मोनो बिनिखायनो बे रां आरजिनायनि मोनसे राहाया मोसानाय बिनिखायनो सोलोंथाइजों लोगोसे मोसानाय जुदि जों सोलोंनो गोसो जायोबा बा सोलोंनो हायोबा जोबोद मोजां होननानै आं सानो